तारापीठ छथिन तारापीठ बहुत पवित्र छथिन हिनका माँ जे सती छथिन हुनकर बामा हाथ खसलखिन रहै महिषी गाँवमे महिषी गाँव सहरसा महिषी गाँवमे खसलखिन रहै ओही हाथ जे खसलखिन रहै एतऽ ओहि दुआरे उग्रतारा माँ एतऽ प्रसिद्ध भेलखिन हुनकर नाम छथिन तारा माँ तारा माँके पूजा होइ छथिन सुबहमे चारि बजे तऽ चारि बजे रूप धारण करै छथिन ओ बच्चा बला रूप छथिन जब बारह बजे तारा माँके पूजा होइ छथिन तखन तारा माँके तऽ वयस्क बला रूप छथिन आओर जब शाम होइ छथिन तऽ बृद्ध अवस्थामे आबि जाइ छथिन हुनकर रूप जे तीन रूपमे बदलै छथिन ओ छथिन तारा माइ छथिन हर रूप से मतलब तीन रूप हुनकर रूप छथिन एक बाल अवस्था वृद्ध अवस्था और फेर युवक अवस्थामे छथिन दुपहरमे युवक अवस्था सुबहमे बाल अवस्था आओर जब राति होइ छथिन तहन बृद्ध बृद्ध अवस्था भए जाइ छथिन हुनकर पूजा होइ छथिन जेना आरती होइ छथिन सुबह चारि बजे आओर दुपहरमे भोग लगबै छथिन आओर फेर रातिमे नओ बजे भोग लागै छथिन हुनकर रूप जखन बृद्ध अवस्था होइ छथिन भयंकर रूप धारै छथिन हुनका उग्रतारा माँ छथिन महिषी सहरसामे हिनकर स्थान छथिन पवित्र आओर पीपरके पेड़ से निकललखिन रहै माँ तारा वशिष्ठ मुनि बहुत दिन सऽ तपस्या करलखिन रहै पाछू ओतऽ बैसल जाइत जाइत जे बहुत दूर भए गेलखिन तऽ जब पेड़ काटलखिन तहन ओहिमे सऽ एक मूर्ति नजर एलखिन तऽ ओहि मूर्तिके जब देखलखिन तऽ कहलखिन ई तऽ माँ तारा छथिन एहि ठाम बहुत प्रसिद्ध मन्दिर बनल जाइके चाही तहन पद्मावती रानी छथिन दरभंगामे उहए कहलखिन कि ओतोऽ मन्दिर बनतै जे पण्डा परिवार हेथिन सहए ओहि भगवतीके पूजा करथिन आओर हुनकर घरमे जे पूजा पाठ हेथिन फल फूल हुनकरे घरमे जेथिन जे कि एतऽ महिषी गाँवके जे पण्डा सब छथिन माँ ताराके पूजा करै छथिन तीन रूपमे पूजा होइ छथिन हुनका जब नवरात्रि आबै छथिन दुर्गा पूजामे माँके सौँसै अङ्गमे सोना आओर चाँदीके गहना से लदल रहै छथिन हुनकर रूप भयंकर रूप धारण करै छथिन सब रूपमे माता प्रसिद्ध छथिन माँ उग्रताराके नाम से जानै छथिन महिषी सहरसा तारा स्थानमे हुनकर नाम बहुत जन जनमे फैलल छथिन माँ तारा छथिन महान माता माताके जे मन श्रद्धा से जे चीज माङ्गे लै एतऽ आबै छथिन सब भक्त जनके पूरा होइ छथिन मिथिला धाम दरभंगाके पवित्र मन्दिर प्रसिद्ध मानल जाइ छथिन माँ तारा उग्र माँ माँ तारा उग्र माँ तारा छथिन